मुंहिंजो नालो कृपा आहे मुंहिंजी मम्मी जो नालो भाविषा आहे मुंहिंजे पप्पा जो नालो मुकेश आहे मुंहिंजे भाउ जो नालो हर्ष आहे ऐं मुंजी भेण जो नालो सिया आहे मुंहिंजो भाउ ॾहें साले जो आहे ऐं मुंहिंजी भेण अरड़हें साले जी आहे मुंहिंजो भाउ पंजे स्टैंडर्ड में पढ़ंदो आहे